हमर प्रिय पोथीमे अबै छै श्रीमद्भगवतगीता जेकि मतलब ओहिसँ बहुत चीज सिखैके मिलै छै बहुत अच्छा अच्छा ज्ञान सिखैके मिलै छै भगवतगीतासँ जीवनके बारेमे कार्यके बारेमे पढ़ैके बारेमे ई सबके बारेमे जिन्दगी जिएके बारेमे ई सबके बारेमे बहुत सारा सिखैके हमरा सबके मिलै छै ओहिसँ भगवतगीतासँ आओर भगवतगीता मतलब बहुत अच्छा पोथी हइ जइसे कि बहुत सारा मतलब कि बहुत अच्छा अच्छा ज्ञानसब अच्छा अच्छा ई ज्ञानसब मिलै छै ओहिसँ आओर ओ पढ़ि करिके कोइ भी आदमी अपना जीवन अच्छासँ यापन करि सकै छै तऽ ई सबके लेल भगवतगीता एहिलए हमरा बहुत अच्छा लगै छै आओर एहिसँ आदमीसब हइ ने बहुत ज्यादे प्रभावित होइ छै आओर अच्छा राहपर चलऽ लगै छै तऽ एकरा लेल ई भगवतगीता बहुत ही ज्यादा आवश्यक आओर जानकारी होइ छै